हरी ओम भाऊ विहो भाऊ मुंहिंजो नालो राज आहे ऐं मूंखे क्रिश तव्हांजो नंबर ॾिनो आहे अच्छा भाऊ तव्हां साड़ी ऐं ड्रैस विकिणींदा आहियो न अच्छा भाऊ मां ऐं न पंजे नंबर में हिकु वॾो दुकान थो खोलण जि सोचा ड्रैसिनि जो ऐं मूंखे घणो तव्हांखा कुझु सामान इहो सप्लाइ कंदा आहियो न तव्हां ड्रैसियूं ऐं साड़ियूं भाऊ ॿुधो था हैलो हां जेको मां इहे दुकान खोला थो न उहो ॾियारीअ करे खोला मस्तु ॾियारीअ ते मूंखे नओं माल खपंदो ऐं तव्हां उन जे हिसाब सां ॿुधायो न सही अघु लगाए करे भाऊ पहिरों तव्हां थोरा पीस त ॿुधायो न कहिड़ा कहिड़ा अथव हुन जे हिसाब सां मां ॿुधाईंदव न ठीकु ॻाल्हि आहे भाऊ मां इहे तव्हांजा पीस ॾिठा वॉटसैप खोले हाणे वराइटी त तव्हां वठु ॾाढी जबरदस्त पईं आहे ऐं इहो रैड कलर जी जेकी साड़ियूं आहिनि ऐं ब्लैक कलर जी कुर्तियूं तव्हां टीह चालीह टीह साड़ियूं ऐं चालीह पैक कराए छॾियो कुर्तियूं ऐं मुंहिंजे ऐड्रेस मां तव्हांखे ॾियांव थो पंजे नंबर झूलेलाल मंदर जे हिते राज ट्रेडर्स करे हुते मोकिलाए छॾंदो तव्हां भाऊ हाणे हेडो वॾो माल जो ऑडर थो ॾियांव मां तव्हां खे त मां सॼी रक़म हाणे त न ॾेई सघंदव जीअं कि नओं दुकान आहे हाणे ॿुधायोमांव मां तव्हां खे अच्छा भाऊ मां तव्हां खे अॼु ताईं ऐडवांस ॾेई सघंदो आहियां बाक़ी पोइ अच्छा हैलो मोकिलाए छॾिजो हा हर न्यारी न्यारी हलो जय झूलेलाल